हमारे गाँव में उतनी सुविधाएं अच्छी नहीं है जैसे कि सड़क सड़क अच्छी नहीं है और अच्छी अच्छी दुकानें पर सामान नहीं मिलता है और बच्चों कि भी अच्छी स्कूल नहीं है है इसलिए हम लोग को शहर शहर जाना पड़ता है जैसे कि चंदौली जिला में स्कूल है बनारस जिला में बच्चों के लिए स्कूल है इसलिए अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग को शहर भेजना पड़ता है सहर में अच्छी स्कूलें हैं शहर में अच्छी अच्छी सामान भी मिलता है और शहर में अच्छी कॉलेजें भी होती है और शहर में अच्छे कपड़े लत्ते भी मिलते हैं और हम लोग के गाँव में है कि उतनी सुविधाएं नहीं हैं जैसे परिवहन माने जैसे कि बस है गाड़ी है टाइम टाइम से नहीं मिलती है जब हम यहाँ आए थे अपने मैके से तो अच्छे से रोड नहीं था तो हम डोली पर बैठ कर यहाँ आई और अब तीस साल हो गया हमें शादी करके आने पर तो अब थोड़ा बहुत छोटा मोटा जैसे कि टिम्पू चल रहा है और साइकिलें बाइक अब चलने शुरू हुआ है उतनी हम लोगों के गाँव में सुविधाएं नहीं हैं जहाँ तक ले अब सुविधाएं थोड़ा बहुत पहले कि अपेक्षा अच्छी हुई है नहीं तो ज़्यादातर के हम लोगों का सर सामान जो खरीदी जाती है शहर में हीं खरीदी जाती है बनारस उनारस में और बच्चे भी हैं तो जैसे कि यहाँ में जा कर पढ़ते हैं जाकर गाँव से और बच्चियाँ भी बगुरी जा के कालेज में पढ़ती है जो कि छः किलो सात किलोमीटर जाना पड़ता है गाँव से तो पहले कि अपेक्षा अब थोड़ा बहुत सुविधाएं गाँव में हुई हैं फिर भी अच्छी सुविधाएं नहीं रहने के चलते हमारी बच्चियाँ चकियाँ में पढ़ती हैं और बच्चे बगुड़ी में पढ़ते हैं और हम लोग को जो खरीदना होता है जैसे जेवर हो गहना हो या साड़ी कपड़ी हो कपड़ा हो अच्छा से ओ सब हम लोग का खरीदारी होता है बनारस में चंदौली में इसीलिए सुविधाएं ज़्यादातर के शहर में हीं है हम लोग के गाँव उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं इसलिए हम लोग कि गाँव थोड़ा पिछड़ा हुआ है इसलिए हम लोग का कोई भी अच्छा काम करना पड़ता है तो शहर जाना पड़ता है और उनको शहर में जा कर बच्चों कि पढ़ाई है लिखाई है खरीदारी है करना पड़ता है यही सब हम लोग का काम है